आङो बर' रावजों बर' रावजों रादाब बिलाइ बा माखासे लाइसिफोर लिरो जाय लाइसिफोराव आङो बर' रावजों लिरनानै है सुबुंफोरनि गोसोआव आंनि मोनदांथिनि गियानखौ फोरमायनो नाजायो आङो सम सम रादाब बिलाइआव लिरो आरो मालाबा मालाबा सुंद' सल' लिरो आरो माबाला माखासे लाइसि जेरै सानसेयारि इंखं बड'लेण्ड रादाब बेबायदि लाइसिफोराव आङो माखासे लाइसिफोर लिरो जाय लाइसिनि गेजेरजों बर' हारिनि बा बर' सुबुंफोरनि माखासे आंनि मोनदांथिखौ सियार खालामो जायनि गेजेरजों जेन साफ्रोम मानसिफ्रा माबा मोनसे गियान मोनदांनो हायो बेखौ नोजोर होनानै आङो बर' रावजों लिरनानै रादाब बिलाइफोराव फोसावो बेनि अनगायैबो आं सम सम जोंनि दानसेयारि लाइसि रौ रोथोन दानसेयारि लाइसि दानालि मालाबा बेबायदिनो दा बड' लाइसिफोर लिरनानै लाइसिफोराव रायथाय सुंद' सल' बबावबा मालाबा जिउ खौरां लिरनानै फोसावो बेनि गेजेरजों जेन जायफोर सुबुंफोरा फरायनो गोसो गोनां फरायनो गोसो जानाय सुबुंफ्रा जेन बिनि गेजेरजों माबा मोनसे मोनदांथि मोननो हायो आरो जेन माबा मोनसे बुजिनो हायो बेफोर मा लाइसिफोरखौ जार्नेलफोरखौ सुबुंनि गेजेराव फोसावना होयो आरो बे लिरनाय रावा जाहैबाय गोरलै रावजों सुजुनाय बिमानि राव बर' जाय बर'नि रावजोंनो लिरनानै माब्लाबा माब्लाबा खन्थाइ माब्लाबा माब्लाबा रायथाय माब्लाबा सुंद' सल' माल्बाबा थुनफावथाय लिरनानै सुबुंनि गेजेराव गियान फोसावनो नाजानायानो जाबाय ज'यै आंनि गुबै थांखि